मैंने वैसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तो मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी मेरे थोड़े बड़े हो जाने पर ही मेरी शादी कर दी गई थी उसके बाद मैंने अपने घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी जो कि मेरी नौकरी है और मैं अपनी किराने की दुकान में बहुत लोगो को नौकरी देती हूँ मेरी किराने की दुकान में हर प्रकार का सामान मिलता है और मेरी छोटी सी टेलर की शोप है जिसमें मैं सलवार कुर्ती और पेटीकोट ब्लाउज़ सिलने का काम भी करती हूँ हमारे घर में एक सब्ज़ी की दुकान भी है जो कि मैंने ही खोली थी जिसमें मेरे सास ससुर मेरी सहायता करते हैं और मैं ज़्यादा नहीं चौथी क्लास तक की पढ़ी हूँ परंतु मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं है मैं अपनी नौकरी पर ही ध्यान देता हूँ मैं अपनी दुकान को ही आगे बढ़ाती हूँ और उसी पर ही ध्यान देती रेहती हूँ